मिथिला भाषाके विशेषताके बारेमे हम बताबि तऽ मिथिला भाषा जे छै से वर्ल्डके पूरा विश्वके सबसँ जादा मधुर भाषा कहल गेल अछि अगर अहाँ गूगलपर सर्च करबै आओर गूगलपर सर्च कऽ के देखबै जे विश्वके सबसँ जादा मधुर भाषा विश्वके सबसँ जादा मीठा भाषा कोन छै तऽ मिथिलाके नाम आयत ओ अइ दुआरे कि ई मिथिला भाषा छैहे एहन सुन्दर हम अपना समाजके बात बताबि अगर दू आदमीमे झगड़ा होइत रहै छै ठीक छै दुगो आदमीमे झगड़ा होइ छै आओर केओ बाहरी आदमी अगर ओ झगड़ाके दखै छै तऽ हुनका पता नहि चलै छै जे ई झगड़ा भऽ रहल छै किएक कि एतेक मधुर भाषा छै जे सामनेवला के पते नहि चलै छै जे झगड़ा भऽ रहल छै जखन की ओ झगड़ा होइत रहै छै आओर सामनेवला के लगल जे ओनाही तऽ बात कऽ रहल छथिन लेकिन ओ झगड़ा रहै छै आओर रोचक बात बताबी रोचक कइ तरहके घटना छै कइ तरहके इतिहास छै मैथिलीके जनक जिनका कहल जाइ छनि पण्डित विद्यापति जी हुनका बारेमे बतादि जे ओ मैथिलिके जे छै से जनक रहथिन आओर साक्षात हुनका कहल गेलै हँ जे साक्षात महादेव साक्षात भोलेनाथ जे छलखिन हँ हुनका ओइठन आबिकऽ नौकर बनिकऽ रहल छलखिन विद्यापतिके ओइठन मिथलाँचलके छथिन विद्यापति जी आओर ओ हुनका ओइठन महादेव साक्षात आबिकऽ रहल छथिन मिथिला एतबी महान यऽ जे साक्षात देवता उपरसँ आबि कऽ जे छै से हुनका उपर रहल हेथिन अइ दुआरे हमरा अपना मिथलाँचलपर गर्व अछि आओर मिथिला बहुत अच्छा लगैत अछि